हलो मां सपना थी ॻाल्हायां तव्हां अरदास हॉटल मां था ॻाल्हायो मां तव्हां खां हाणे बटर पनीर मसाला घुरायो हुओ उहो मूंखे ॾाढो वणियो मुंहिंजे परिवार खे बि ॾाढो वणियो हुनजी टेस्ट बि ॾाढी सुठी हुई त हाणे मां ॿ प्लेटू ऑडर करणु थी चाहियां त तव्हां मूंखे घणी देरि में मोकिलींदव ऐं हिनजा पैसा मूंखे कीअं तव्हांखे ॾियणा आहिनि जी पे करणा आहिनि की कैश ॾियणा आहिनि